हेलौ बुन्दु बबाव दं नोंलाय नोंथांना गारिया फ्रि खा दा सेजौयाव बेरायहैसै थौ उमुगाव बेलासियाव मा खालामबाय थानो लोगोफोरजों दसे बेरायहैला बायनोसै बिसिबांनि थाव जानो बेलाय हो औ ओंखारबोदो दसे उनाव औ दे